एक लाख पाँच हज़ार दो सौ साठ दो लाख पचास हज़ार दो सौ तीन चार लाख दो हज़ार पाँच सौ एक चार हज़ार छह सौ एक पाँच लाख दो हज़ार तीन